हमसब जे छै से बच्चेसँ अपन पूर्वजके पिताजीके दादाजीके देखके ओ सब जे छै से माँ सरस्वती जीके कृष्ण भगवानके देहवारके जे मूर्ति बनबय छलथि हुनकर पेन्टिंग करय छलथि ओहिसँ देखके हमसभ सिखने छी आओर ओहिसँ हमसभ प्रेरित छी हुनके सभके देखके हमरा सभके चित्र बनेबाक आओर गाम घरमे जे छै से इस्कूलमे जे छै से चित्र बनल देख कऽ हमसब ओइसँ प्रभावित भऽ कऽ चित्र बनेनाइ सिखने छी आओर बना रहल छी आओर जे छै से हमरा सबके ओ बहुत नीक लगइए चित्र बनेबाकमे हमसब जे छै से बहुत चित्रसँ प्रभाव